ए बेरायहैगोन बेरायहैगोन ओ बे बिमादैयाव बिमा दैलामाव बिमा दैलामाव हाब बरियालै बालाबारि एखदम गुवार बेरायनो मोजांथार माला बेरायहैगोन

खासिबारिबो दङ बेवहायनो सियालबो नुगोन माब्लाबा माब्लाबा सियाल लख्रा बिदिनो दं आरो बिदिनो औ एराय एराय थांनांगौ हाग्रा हाग्रा थांनो नाङा दे दे दे अ ओमफ्राय बै दालां गोदान बानायनायखौ नुवाखै दिन्थिहैगोन आङो ओ गोजानानो जायो आयफावलियाजों औ ओरै नामायबोनायसै दैलाम दैलामनो औ बिखौबो नायबोनोसै अबेबा अबेबा नाबो नुगोन मैदेर गैयालै बिजों मैदेरा एखदम साहासो बेवहाय सियाल नुगोन

सेसा नुनाय नङागोनलै हाग्रायाव एरसोयो ना ओ जायगा जायगा दं गोथौआवहाय दै गोथौआव एलेंगा नुयो देगाव नुयो

दे दिन लानांगोन खय थारिखआव फैगोन गाबोन ओ गाबोनथ' रबिबार थांजागोन ओ आठथायाव फै आठथायाव फैब्ला इसे थाबै माबागोन ना दे दे दे फैदोल' दे होमब्ला दोननायसै दे